क'क्राझार जिल्लानि मानसिफ्रा सामफ्रोमबो मोगा मोगि जानांनाय माखासे रासनस्रा हेंथा आरो जेंनाफोरा जाबाय हान्थामेलानि प्रब्लेम मानो होनोब्ला माखासे गामि आरो जायगाफोराव दासिमबो बेबादि जेंनायाव भुगिनांगासिनो मानो होनोब्ला फरायसालियाव साफ्रोम गथ'आ जेनेबा फरायसालिआव थांनाय आरो हान्थामेला खालामनाय जोबोद माखासे गामिफोराव दासिमबो नुजाथिना दं बेफोर गासैबो जाहैबाय माखासे माने माखासे जायगाफ्रा दासिमबो मोजां थासारियाव फैयाखै बेफोरनि जाउनाव गोबां गोहोम खोख्लैदों मानो होनोब्ला बेफोर गासैबो गोहोम खोख्लैयोब्ला एबा मा भुगिनांगासिनो एबा गाज्रि थासारिजों भुगिनांगासिनो जेरै बेफोरबादि जायगाफोराव मोजां मोजां लामा सहर एबा दाथायफोरखौ होयोब्ला नांगौ रोखोमनि मददखौ मोनगोन मानो होनोब्ला बेवहाय जेब्लानासिम गोग्लैयो अब्ला हान्थामेलानि प्रब्लेमा नुजागोन